म्हाजो आवडटो खेळ म्हणलें क्रिकेट क्रिकेट म्हाका खूब आवडटा ल्हान आसल्या पासून म्हाका खूब आवडटा क्रिकेट सगळेच बॅस्ट म्हटल्यार हाका धोनी आवडटा धोनी असो एक प्लेयर आहा सारको काम रावता सदाच केन्ना सिचुएशन कसल्यात टेंन्शन घेनाना सारको असो सारो आपूण सारको पावरफूल कोसो मी धाकटो आसलो पासून तेजो गेम भगत म्हाका तेजो खूब आवडटा टु थावजंड एकटान तेें जो वल्ड कप जिकयलें कोणीच करूंक शकनाल्या ते तिणी जिकयलें तेन्ना पासून म्हाका तो खूब आवडटा आजून मेरेन तुयी बक्षटार जाल्या आजून ते तेचे प्लेयर सगळे रिटायर जाले तरी ह्यो खेळटा फॅन्सा खातीर मी तेजो एक असो व्हडलो बिगस्ट फॅन आसा पळोवंक गेल्या तेजा कितकी कॅप्टन्सीन कितले ट्रॉफी गावले खूब ट्रॉफी गावली आनी कशे प्लेयर आसा ताका कोण डिफेंड करूं शकना तो जरी जो बॅट्समॅन आट नंबर येता सात नंबर येत तेजो सुद्दां रकॉर्ड एक नंबर आसले बॅट्मॅन तेचे आसत पळोवंक गेल्या आनी तेज विकेट किपींग वल्ड आसा तो असो विकेट किपर आसा तेज भशेन कोणूच आनी तेच्या खातीर म्हाका तो आनी खूब आवडटा क्रिकेटी तेच्या खातीर खेळपा स्टार्ट केलो तेज कडसून इन्स्पिरेशन घेतले तो म्हाजो एक सारको प्रोपर मोटिवेशन कसो तेच्या खातीर खेळाक सुरू केलो खूब बसो फुडें पावलो असो खेळक गेलो स्टेटाक खेळ डिस्ट्रटाक खेळ्ळ नॅशनलाक पावलेलो परत नॅशनलाक खेळन येयला म्हाका तेच्यान्न म्हाका स्पोर्ट्स हितून अप्लाय केल्ले तितून म्हाका चान्स गावलेलो आमची समर कँप कसो आसलेलो तेन्ना आमकां मेळांक मेळाला परत आमी थंय गेलो खेळो ययलो आमकां सर्टिफिकेटा गावली क्रिकेट आमी आतां डेली क्रिकेटे खेळां वयता एग्जमी टायमार वसना बट केन्ना केन्ना खेळोंक वयता सो केन्ना केन्ना क्रिकेट खेळतय मी क्रिकेट खेळक कसो बरें दिसता परत मागी आतां वल्ड कप आहलेलो टू टावजंड इलेवन वर्ल्ड कपान तिवूय धोनीन काडली आय पी एल चँम्पियन पांच फावटी काडले न्ही कमबॅक केलो टू ठाउजंड थटीन फोर्टिनान आसलें तेंचेनी मागी योवन कम बॅक केंलेनी सगल्या जगा दाखोव दिंलें कितें तें तशे प्लेयर नासले म्हण परत आनी अशे कशे गेमी आहा तेणीय काडलेल्या आहात परत तो रोहीत शर्मा विराट कोहली तेनी खूब सपोर्ट केलो तेंच्या खातीर ते आनी फेमस पावलेली आनी पोवंक गेल्यार आनी असलें खूब हे आहा ते काडला वयर आनी चडशे आतां प्लेयर्साच्या वडसून इंस्पिरेशन घेतात तो प्लस आल्सो फुटबॉल खेळटा फुटबॉला सुद्दा तो बेस्ट आहा सारको खेळपाक आनी असो प्लेयर फुटबॉला आहा तेच्या भशन सारको खेळटा प्लेयर आनी चँपियन ट्रॉपी आसा तो फुडे फुडें प्लेयरांक वयर काडटा आपूण अशी अशी कॅप्टन्सी घेयना दुसऱ्यांकूय फुडें करता फुडें काडटा तेज फिटनसूयजून इतली तेज थटी एट एज जाता तशें तेज आजूनय फिटनस सारकी एक अशी ट्वेंटी एट ट्वेंटी थटी नायन तशी प्लेयरस आसा आनी तो सारको फास्स फास्ट प्लेयर फास्ट धांवता हार्दिक पांड्या ते फटी काडलेलो फाटी तुमी विडियो बी पळयलो आसतलेली रिल्सा बी आनी पळोवंक गेल्यार तुमी चडशे हितून बी एडवटायजनी बी सारकोचो फिटनसा तेतुनूच सांगता तितली इतली एज जावन आजूनय फिटनसाना आमच्या फेन्सा खातीर आजून खेळटा तेचे खातर सगळें रिटायर जाले प्लस आनी पळोवंक गेल्यार तुमी अशे खुबशे एक्टिविटीज आसा तितून तो पार्ट घेता फिटनस तेची खूब बरी आहा बॅडमिंटन पसून खेळटा तो तेची फिटनस अशी फूल पावरफूल आसा फिटनस सारकी तेच्या खातीर म्हाका ते आवडटा तेच्या खातीर हांवें खेळपाक बी स्टार्ट केल्लेले आजून मेरेन तो म्हाका आवडटा तेजे लायफान तेजे खूब स्ट्रगल्स आसले पूण तो कसो कसो आपण फुडें सरलो तुमी ती मुवी पळयला आसले तेजी तेतून स्ट्रगल्स बीनय दाखयतात तेजें इंस्पिरेशन कशें घेतलें तेणी आपण फुडें कसो सरलो आपली लायफ तिणी कशी फुडें केली फाटीं डिप्रेशन जावन बसोंक ना फुडें आपली लायफ काडली आतां तोच असो स्टेजीर आहा तेका कोणू डिफेंड करूं शकिना